हाँ सर बताइए हाँ सर बताइए हाँ सर नमस्कार नमस्कार सर हाँ ठेकेदार साहब बोल रहे हैं बोलिए सर हाँ सर कितने कितने में बनवाना है अच्छा अच्छा नक्शा ओक्सा देखेंगे बना के भेजें आपके पास कि नक्शा ओक्सा बनवाए हैं अच्छा अच्छा तो आपको कितना बेडरूम चाहिए लगभग दो या तीन जैसे सर देखिए तीन तीन रूम बनवा दे रहैं हैं लैट्रिन बाथरूम किचन सब अंदर और एक बरामदा एक लाबी बनवा दे रहे हैं सर छः छः से सात टाली आपको ईंटा मँगवाना पड़ेगा हाँ और लगभग ये गिट्टी के जो है लदवाएँगे इसी लगे एक ही लदवाएँगे ये डबल बनवाएँगे अच्छा एक ही फ्लोर बनाएँगे ना तो ये ट्रक से बालू गिरवाएँगे या टाली से हाँ जैसे जैसे सर जैसे आप गिरवाएँगे सर ना तो इससे सस्ता पड़ जाएगा आपको गिट्टी भी सस्ता पड़ जाएगी और बालू भी नहीं एक हजार फिर बालू गिरवा लीजिए आठ ओठ सौ इस्क्वायर फुट गिट्टी गिरवा लीजिए नहीं तो बाद में नुक्सान सर आपका होगा क्या मतलब है या तो फिर ऊपर अगर बनवाना चाहते हैं तो मँगवा लीजिए तो सिमेंट है क्या आपके बगल में दुकान उकान तो हाँ सर तो गोदाम वाले से बोल दीजिएगा कि चार ओर सौ बोरा लेया के रखे रहें कि सेद अगर हाँ हाँ तो सर मिस्त्री तो हमारा रहेगा और काम आपको करवाना है आप देख लीजिएगा काम कैसा हो रहा है हम आके आपका घर नाप ले रए हैं कि कितने कितने में आएगा आपको लमसम ओही दस ओस तक चला जाएगा दस ओस चल चला जाएगा गिट्टी बालू सब लेके कि लेबर लेबर और मिस्त्री सब मिला के कम से कम दो लाख रुपये चल जाएगा

सर समय का मतलब है कि अगर सब डेंटिंग पेंटिंग हर एक चीज करवाएँगे उसमें तो दो महीने लग जाएगा हाँ सब कु आपको फाइ आपको फाइनल हम दे देंगे हाँ सर सर बढ़ियाँ अब हम आ रहे हैं आपके घर अच्छा